एकटा एहन समयके बारेमे बताउ जखन काज पर कोई कोनो जेना कि हमरा सबकऽ पहिने पढ़ेमे हमरा मन नहि लगैत रहए हमर पिताजी बहुत मारैत रहए हमरा किआ नहि पढ़ै छी मन नहि लगैत छै तब फेर धीरे धीरे बहुत बच्चा तऽ बहुत तेज रहए हमरा सबकेँ क्लासमे फेर जाकर जब कनि बड़ो भेलिऐ तऽ ज्ञान भेलै फेर जाकर हम पढ़नाइ शुरू करलिऐ आओर वैसे भी आदमीके पढ़नाइ बहुत जरूरी छै आदमीके पढ़ि लिखके अपना पैर पर खड़ा होना आ बच्चामे तऽ ई बुद्धि नहि रहए हमरा सबकेँ जे पढ़नाइ की चीज छिऐ नहि छिऐ तकर बाद पढ़नाइमे धीरे धीरे फेर पढ़ैमे मन लगेनाइ शुरू करलिऐ फेर धीरे धीरे पढ़ैत पढ़ैत अब आगू पढ़नाइ शुरू करलिऐ फेर आगू गेलिऐ फेर अभी तकरबाद पढ़ैके बादो पढ़नाइ भी बहुत जरूरी छै आदमीके लिए जे आगू बढ़ै आदमी पढ़ाइ लिखाइ से ही आगू जाइ छै लोक बिना पढ़ल लिखल आदमी तऽबेकार छै आइकाल्हि आइ काल्हिके डेटमे इतना कोशिश करए आदमी कि पढ़ैएसँ सबकिछु छै आगू आइकाल्हिके जमानामे जितना अहाँ पढ़ि सकैत छिऐ जितना जितना कम्पीटिशन छै आइकाल्हिके जमानामे पढ़िऔ आगू निकालिऔ कोई भी नौकरी आदमीके लेनाइ आइकाल्हिके डेटमे बहुत जरूरी छै कोई भी कोभी लड़कीकेँ तऽ पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी छै जितना आदमी आइकाल्हिके जमानामे खर्चा जे भी बहुत जादा छै महंगाइके जमाना छै बिना पढ़ल आदमीके किछु नहि भए सकैत छै आइ दूसराके सामने हाथ फैलैनाइ सबसँ आदमीके गन्दा फील होइ छै आइके टाइममे आदमी जितना कोशिश करै आइकाल्हिके लड़की पढ़ि सकै पढ़ए आओर अपन माय बापके नाम रोशन करए